شہریوں کے تحفظ اور معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں قانونی نظام کو بہتر اور موثر بنانے کی بہت ضرورت ہے مثلاً کہ ہمیں جب کبھی معاشرے میں بدنظمی یا کوئی برائی نظر آتی ہے تو سب سے پہلے حکومت کے اعلی کار کو اور پولیس اہلکار کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کے متعلق فوراً رپورٹ طلب کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے معاشرے میں امن کی درہم برہم ہوا ہے اس کے پیچھے کون سے عناصر اور کون سے پہلو پہنا و پوشیدہ ہیں بر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرے کا امن تو اور نظام تو بہتر انداز میں چلتا ہے لیکن چند لوگ اپنے مفاد کی خاطر سیاسی سیاست نے اپنے اپنی بقاء کی خاطر معاشرے میں فساد و انتشار پیدا کرتے ہیں اور غنڈہ عناصر اور غیر سماجی کان عناصر کو اکساتے ہیں اور معاشرے میں بدنظمی پیدا کرتے ہیں تو ہمیں معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لئے سب سے پہلے وہاں کے لوگوں میں شعور بیداری کرنا چاہیے شعور بیداری اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کی اصلاح اور ان کی اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ معاشرہ گویا ہماری جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم انسانیت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کھلی اور آزاد کھلی سانس لے کر آزاد فضاؤں میں ہم فخر کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں اس طریقے کی ان کی کاؤنسلنگ اور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے جس میں سب سے اہم جس کا کردار ہوتا ہے وہ حکومت کے اعلی کار اور محکمہ پولیس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے انہیں اس معاشرے میں امن اور شہریوں کے تحفظ کے پیدا کرنے کے لئے سب سے پہلے معاشرے اور عام آدمی کے دل میں ان کو اپنی جگہ بنانا ہے اور انہیں انصاف کو منظر عام پر لانا ہے چاہے اس کے لئے انہیں بھی کسی بھی قسم کی کوشش کرنی پڑی کسی بھی قسم کے دباؤ کو جھیلنا پڑے یا کسی بھی قسم کی جو ہے دھمکیوں کو جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ادنیٰ سے شہری کے تحفظ کے لئے بھی انہیں سب سے آگے قدم بڑھانا چاہیے اب رہا جرائم کی جو رو شرح میں جو اضافہ آ رہا ہے اس کی روک تھام کے لئے ہمیں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے بنیادی تعلیم بنیادی تعلیم تعلیم تو چونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے غریب سے غریب اور امیر سے امیر کا لڑکا امیر سے امیر غریب چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کو جو ہے نہ طلبہ طالبات کو بہترین جو ہے تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے لیکن وہاں مسئلہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے وہاں پر معیشت کا فائنانس کا اور جو ہے پیسوں کا تو حکومت کو بنیادی تعلیم فراہم کرنے کے لئے حکم حکومت کی طرف سے کئی سہولیات فراہم کرنا چاہیے مثلاً گورنمینٹ اسکول کا انفرا سٹریکچر صحیح کرنا چاہیے وہاں پر کتب کی فرا مفت دستیابی کرنا چاہیے اور لڑکوں کے وہاں کے غریب طلباء و طالبات کے لئے مڈ ڈے میل جیسے دوپہر کا صبح کے کھانے کی جو ہے غذائیت سے بھرپور اور صاف ستھرے ماحول میں جو ہے غذا فراہم کرنا چاہیے اور لڑ کے ان کے ماں باپ میں خود اعتمادی پیدا کرنا چاہیے تو اس طریقے سے جو ہے بچے جو ہے اب ان تمام سہولیات سے مستفید ہو کر سے ایک معاشرے میں ایک سماج میں ایک اعلی تعلیم یافتہ شخص بن کر ابھرتے ہیں اور وہ تعلیم کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا فیصلہ لینے میں انہیں آسانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جرائم میں کمی ہو سکتی ہے بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے جرائم بالکل ختم ہوجائے